आंनि मुङा मुश्री रघुनाथ बसुमतारि आं बेंटल गामिनि आं सासे गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि आङो नैजिबा बोसोर साख्रि मावनानै दा आङो आजिरा लाबाय आङो गामिनि बेंटल एमइ स्कुलावनो आङो फोरोंगिरि हिसाबै साख्रि मावदोंमोन आङो जिगुजौ गुजिसे मायथाइआव आं फोरोंनाय बे फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइस जायो आं एसामिस मिडियामनि सासे फोरोंगिरिमोन बेबायदिनो आं गोबाव साख्रि मावनायनि उनाव आङो जिगुजौ जिद' सरि नैरोजा जिद' मायथाइनि से जानुवारि खालि आङो आजिरा लानाय जादों आङो गामिनि फरायसालि बेंटल एमभि स्कुलाव सिगां आंनि फरायनायखौ आङो जागायजेनो उन्दै समाव आङो बे एमभि स्कुलनिफ्रायनो फरायनानै बे समाव जोंनि फरायसालिया एमभि स्कुलाव द' थाखोसिमल'मोन आङो बे एमभि स्कुलाव द' थाखोसिम फरायनानै जिगुजौ द'जिद' मायथाइआव आङो क्लास सिक्स द' थाखोखौ उथ्रिनानै जोंनि साखाथियाव थानाय टुक्राझार हाइ स्कुलाव आङो जिगुजौ द'जिस्नि मायथाइआव आङो स्नि थाखोआव आङो बेयाव फरायहैयो बिनिफ्राय बे टुक्राझार हाइ स्कुलावनो क्लास स्नि थाखोनिफ्राय गु थाखोसिम आङो बे टुक्राझार हाइ स्कुलावनो आङो फरायो बिनि उनाव आङो द'जि मायथाइआव बिनि उनाव आङो जिगुजौ स्निजि मायथाइआव आङो रामफलबिल हाइ स्कुलाव से बोसोर आं फरायहैयो नाथाय आङो मेट्रिक आनजादखौ खेबसेयैनो उथ्रिनो हायिलाय आं खननैजोंसो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनाय जायो जिगुजौ द'जिनै मायथाइआव आङो मेट्रिक आनजाद होदोंमोन नाथाय द' जिगुजौ स्निजिनै मायथाइआव आङो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनो हायिलाय आरोबाव आङो नैबे जोंनि लागोनिनो जोंनि गामिनिनो बेंटल हाइ स्कुल बेवहाय आङो जिगुजौ स्निजिथाम मायथाइआव आङो बेयाव फरायफैफिननानै बे बेंटल हाइ स्कुलनिफ्राय आङो मेट्रिक आनजादखौ होफिननाय जायो जिगुजौ स्निजिथाम मायथाइआव मेट्रिकआव आङो उथ्रिखांनायनि उनाव आङो क'क्राझार कलेजाव आङो आं कलेज फरायनायखौ बेहाय आङो नाजाहैयो बे समाव जोंनि दिनाव पि इउ पि इउ दङमोन बेनिखायनो आङो मेट्रिक पास खालामखांनायनि उनाव आङो स्निजिथाम मायथाइआव मेट्रिक पास खालामखांनायनि उनाव जिगुजौ स्निजिथामआव आङो क'क्राझार कलेजाव पि इउआव फार्स्त यार आव आङो एडमिसन लाहैनाय जायो बिनिफ्राय बेवहाय आङो पि इउखौ आङो उथ्रिजोबनो हानाय जायाखै बेनिखायनो आङो पि इउआव खेबसे आङो उथ्रिनो हायाखै बे उथ्रिनो हायिआव आङो बे समाव बे क'क्राझार कलेजनिफ्राय फैनानै आङो न'आव थाफैयो न'आव थाफैनानै आङो गामिनि बे बेंटल हाइ स्कुल आं जेराव फरायलांदोंमोन बे समाव बे बेंटल हाइ स्कुलजों लोगोसे गोदानै मोनसे एमइ स्कुल खुलिदेरनाय जायो नैबे हाइ स्कुलजों लोगोसे जे एमइ स्कुल खुलिदेरफानाय जाहैदों नैबे एमइ स्कुलाव आं न'आव थानाय समाव आंखौ माने बे एमइ स्कुलनि फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय आंखौ गुबुन गुबुन टिसारफ्राबो खावलायहरनायलाय आंबो बेवहाय एमइ स्कुलाव फोरोंनो थाखाय आङो बेहाय टिसार हिसाबै आङो बाहागो लाफैयो बिनिफ्राय बे फरायसालियाव फरायनानै बे फरायसालियाव आङो फोरोंगिरि हिसाबै मावनानै आङो बङाइगाव कलेजनिफ्राय बङाइगाव कलेजाव बे समाव माने फोरोंगिरि हिसाबै साख्रि मावनाय हिसाबै कुनु टेस्त होनाङालासेनो डायरेक्त फाइनाल होनायनि सुबिदा मोननाय जाहैदोंमोन दा बेबायदि खेत्रआव आङो बे पि इउनि फाइनालखौ आङो बङाइगाव कलेजाव जिगुजौ दाइनजिसे मायथाइ दाइनजिथाम मायथाइआव जिगुजौ दाइनजिथाम मायथाइआव आङो पि इउखौ आङो बङाइगाव कलेजनिफ्राय आङो उथ्रिनाय जायो बिनिफ्राय बङाइगाव कलेजनिफ्राय पि इउ उथ्रिखांनायनि उनाव जुदिय' आङो डिग्रीआव हाबदोंब्लाबो नाथाय आङो डिग्रीखौ कमप्लिट खालामनाय जायाखिसै आङो डिग्री कमप्लिट खालामनाय जायाखिसै आङो पि इउल' जानानै थाबाय बिनिफ्राय आङो बे पि इउजोंनो पि इउ पास खालामनानै आङो नैबे बेंटल एमइ स्कुलावनो आङो फोरोंगिरि हिसाबै गोबाव सम मावनाय जाहैदों आंनि बे मावनाया बे समाव माने बे बेंटल एमइ स्कुला प्रभिन्सियेलाइस जायाखैमोन खुलिनायाव भेन्सार हिसाबै खुलिदोंमोन बेवहायनो आङो बार' बोसोर आङो बे भेन्सार स्कुलाव आङो खाथिनांगौ जाहैदों बिनिफ्राय जिगुजौ गुजिसे सरि जिगुजौ गुजिसे मायथाइआवसो जोंनि बे बेंटल एमइ स्कुला एसामिस मिडियाम सेक्सना प्रभिन्सियेलाइस जादों बे समनिफ्रायसो आङो सासे रेगुलार टिसार हिसाबै आङो बे फरायसालियाव मानिजानाय जाहैदों बिनिफ्राय बे जिगुजौ दाइनजि द' दाइनजिसे मायथाइआव प्रभिन्सियेलाइस जाखांनायनि उनाव गुजिसे जिगुजौ गुजिसे